ड्राइंग क्लासरूम में या वर्कशॉप में मैंने कई कई बार भाग ली हूँ पेंटिंग बनाने से कई बहुत ज्यादा अनुभव हुआ है हम मैंने कई लोगों की पेंटिंग बनाई हुई हूँ मेरी पेंटिंग मैंने पेंटिंग स्कूलों कॉलेजों में भी पेंटिंग बनाई हूँ कई प्रकार के पुरस्कार भी मिले है मेरे को पेंटिंग के मैडल मिलना मेरी पेंटिंग से टीचर टीचर शिक्षित टीचर प्रसन्न होते हैं की लड़की अच्छी पेंटिंग बनाती है मेरे माता पिता को भी प्रसन्नता मिलती है मेरी पेंटिंग से मैं बहुत अच्छी पेंटिंग बना लेती हूँ कई प्रकार की पेंटिंग बनाएँ हैं कई मैंने कई लोगों के पेंटिंग बनाई हैं